पुरुष उठलखिन अपन ब्रश जीविया लेटरिन गेलखिन लेटरिन बाथरूमसँ निकलखिन फेर बैठलखिन मुँह धोलखिन ब्रश कयलखिन गाय मालके देलखिन खाय लए खाय लए दए कऽ अपन नहेलखिन सुनेलखिन खाना खाकऽ फेर ड्यूटी गेलखिन ड्यूटीसँ फेर अयलखिन फेर अपन गाय मालके जे छनि पुरुषके देखयके देखभाल करय कए गाय मालके कयलखिन सब गाय मालके फेर झठ्ठा भुस्सी भुस्सा घास आनलका कुट्टी कए कऽ फेर देलका खयलकय पिलकय सब अपन मगनमे तास तास चौकपर जे खेलयके मोन होइ छनि पुरुषके खेलय छथिन सब फेर हमरा अरके जे काम छनि महिलाके उठलियनि सबेरे सुबह उठि उठिके सुबह उठलियनि सबेरे उठिके मुँह कान धोलियनि मुँह कान धोइके लेटिंग गे लेटिंग गे आइके मुँह कान धोलियनि धोइके तब बच्चा बुतरुकके चूल्हा चेकी कयलियनि चूल्हा नीप पोति कऽ तब चूल्हा जोरलियनि चूल्हा जोरिकऽ बच्चा बुतरुकके नास्ता पानि बनाय कऽ देलियनि ओकरा नहाय सोनायके इसकुल चलेलियन इसकुल गेलनि तब हमे अर नहेलियनि नहाइके तब पूजापाठ कयलियनि भगवानके नाम लेलियनि दस मिनट भगवानके नाम सब भगवानके नाम लए कऽ तब अपन अइलियनि फेर खाना खयलियनि खाना खा कऽ फेर आराम कयलियनि आराम कयलियनि फेर साँझ उठलियनि उठलियै फेर चूल्हा चेकी बैठेलियन फेर नास्ता पानि बनेलियनि बच्चा बुतरुक अयलनि सबके नास्ता पानि देलियनि पुरुष अयलनि उनको नास्ता पानि देलियनि ओहो नास्ता पानि करिके ओहो गेला सब नास्ता पानिके कऽ सब हमहुँ नास्ता पानि कयलियनि तब आराम कयलियनि तनी देर फेर रतुका भोजन बनेबनि फेर रतुका खाना बनायके सबके खाना देल फेर रातिमे खाना सब खाइ पीके सब अपना अपना बिस्तर पर गेलनि आराम कयलकनि सब आरामसँ सुतला